आङो बै समनिफ्रायनो आङो फुल गार्देन बिबार बागानखौ जोबोद मोजां मोनो आङो बै समाव आङो माबानिफ्रायनो दिनैसिम दस बार' बोसोर जाबोबाय आं बे गार्देन अर्खिड फुल गार्देनआव आङो गहाटिआवबो थाहैदोंमोन गहाटिआव थानानै आङो अर्खिड फुलखौ माबादों जोंनि अर्खिड फुला जाहैबाय बै माबानिफ्राय थाइलेण्डनिफ्राय लाबोयोमोन अर्खिड प्लान्टखौ अर्खिड प्लान्ट लाबोनानै जोङो मकर आख्रिनि आरो माबा गासिबो सनिया जिसनिया बिबार फुल माबाखौ जोंङो लाबोनानै मकर आख्रिनिखौ जों हेंगिं खालामनानै गोजौआव नारिंखल टाबाव गायनानै जोङो हासार एरि मोजां होनानै जोङो पटाश माबा माबि होनानै नाइनतिन आल माबा माबि बारनायनि बारनाय आरो एमफौ नि एमफौ होनानै जोङो फोथाङोमोन जोङो बे अर्खिड माबाखौ फुलखौ मोजां मोनोमोन आंनोमोन बे अर्खिड माबायाव आङो माबा ग्रेडिं खालामोमोन आङो बेहायनो आङो माबादोंमोन जोङो नारिखल टाब बानायनानै ओरै सारि खनिया बानायनानै जों बावहाय मोनब्रै मोनब्रै गायनानै बेखौ जोङो अराय सम दै होयोमोन मुलि होयो मुलि सारोमोन बिबारनि बिबार आरो माबा एमफौ जानायनि आलदा बेफोरबादिनि आं गहाटिआव आप दाउन खालामनानै बिहाय मास मोनसेआव खनथाम खनब्रै थाङोमोन आङो माबायावबो गायहैनो मोनदों विलियाम नगर आवबो गायहैनो मोनदों शिलंआवबो आं थादों नागालेण्डआव मास मोननै थादोंमोन आङो ओरैहाय आङो फारसे आरो नैबे माइ गायनाय माबायावबो आङो बेराद मोजां मोनखायोमोन माइ गायनायावबो आङो बे आंनि बे फुलनि माबा मुलि हासार मेडिशिनखौ आंनो सारै सारै बोसोरसेखालि आङो ओरैबादि मोनदों आंनि माइ गायनायाव आं दुइ बिगा गायदोंमोन आरो बेवहाय आङो नाइनतिन आल होननाय पाउडार माबाखौ बेखौ आङो सारदोंमोन माबायाव बिगासे बिगा फरटि आङो फासकिल' खरि सारदोंमोन ओरैबादि जादोंना बे माइआ बेफोरबादि बिबार बारनायनि बिबार बारनाय आलदा होदोंमोन आं बेफोरबायदि आरो जोंनि बे माबायाव दुइस'निआथ' जोंना माबायो पेकिं खालामनानै हरोमोन आरो जों बेखौ ओरै जों आंनो गहाटिआव हरनोसै गहाटिनिफ्राय दाइरेक्ट ओरै थाइलेण्ड ओरै माबाथिं थांनोसै आरो बियो ओरै थाइलेण्ड आमेरिका ओरै शिलं बिदि जों साप्लाय हरोमोन साप्लाय हरनानै जों बिनि माबाखौ बिसिनिफ्राय जों प्लान्ट लाबोयोमोन थाइलेण्डनिफ्राय मकर आख्रिनि बे बायदिसिना जोंङो बेफोरबादिखौ लाबोनाय जायोमोन गासिबो जों बेराद मोजां आंखौ नायहोयोमोन आंनोमोन आरो आं लेबारफोर माखासे लानानै मावोमोननालाय बेफोरबादि आमफ्राय आं मैगं थाइगंखौबो आं आबाद खालामदों फोरला जोंखा एरि गासिबो आङो मिडिशिन माबायाव आं माबादोंमोन आं मिडिशिनखौ बारा होआ अर्गानिक माबाखौसो होयो बेफोरबादि आङो गबोर हासारजोंनो आं मोजां मोजां आबाद खालामनानै बेफोरबादि आङो आबाद मावदोंमोन आं आरो देग्लायबो आङो बे दैलां जोबबानो आङो बे बुस्तुखौ आं आबाद मावगोन आबाद मावनायनि लाहार पाहार आं लाखादों बेखौनो फोरला जिंखा गासिबो जामोनो बिन्दि इरि दैलांनि दैलां आरो मेसेंनिआव मेसेंखौ आं बानायदों बेफोरबादि आं देग्लायबो बानायगोन अर्खिड मावनायाव आंङो बेराद गोसोसिन होदोंमोन बेराद मोजां मोनोमोन आङो अर्खिड फुल फुल होनबाथाय आं बेफोरबादि गलाब फुल बेखौबो जोङो फिकिं खालामनानै हरोमोन गासिखौबो जोंनो ग्रेडिं खालामनाय जायोमोन बेफोरबादि आङो बेराद मोजां मोनोमोन दाबो आंखौ लेंहरो दाबो माबायाव बेफोरबादियाव